हैलो हैलो नमस्ते जी आं तुसें मखीर ते निं लैना आं मखीर ऐ मेरे कोल पेदा दस्स बीह् किलो बड़ा शैल मखीर ऐ ते पता केह् साढ़ी साढ़ा अपना मखीर ऐ असें ज़मीन रक्खी दी ना ते उत्थें मधुमक्खियें दा रक्खे दा निक्के निक्के ओह् करनी बिल्कुल प्योर मखीर ऐ मिलावट बिल्कुल निं ऐ ते अगर अगर तुसें लैना आं ते दस्सो फिर आं अगर तुंदे रिश्तेदारें तुसें अपनी स्हेली भैन कुसै नै लैना तुस उंदे कन्नै बी कंटेक्ट करी सकदे ओ ते तुसेंगी पता ऐ अज्जकल दे जमानै च प्योर चीज़ ते मिलदी निं ऐ ऐ ना एह् बिल्कुल प्योर ऐ आं ढाई सौ रपेआ किलो ऐ ढाई सौ रपेआ किलो नेईं नेईं मैह्नत बी बड़ी ना पता केह् मैह्नत बी बड़ी लेबर बी तुसेंगी पता गै हर कम्म किन्नी मैहंगाई ऐ ठीक ऐ ना अं आं चलो तुंदा मन रक्खनऽ ताहीं दस्स बीह् रपे घट्ट करी ओड़गे ते तुस पुच्छ लो किन्ने गाह्क बनांदे तुस ते किन्ने लैना ऐ डब्बे च पैकिंग करियै देना किलो दी पैकिंग च आ किलो किलो दी पैकिंग अद्धा अद्धा